हँ वोट आओरमे कोना कि कथी रहै छै अहाँके तऽ जानकारी होइतै रहै हेबै तऽ कतेक बेर हम वोट गिरबै ले चाहै छिए किसब कोना लागतै कागज पत्तरमे हँ हँ से करलिए यऽ छै नहि अच्छे हँ मिललैए हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हँ ओ हँ हुँ हुँ हँ हँ हँ

हुँ हुँ हँ ओहि मशीनके ओ ई पोजिशनसे चलै छै ने

हँ फर्स्टे बेर गिरबै छिए तब ने अहाँ सभसे हँ हँ अच्छा समयके सिस्टम भए गेलैए हँ ओ तऽ छेबे करै बटमेके सिस्टम छै वोटोमे नहि